फालांगि जागायजेन्नाय समाव गामियारि सुबुंफ्रा माखासे हेंथाखौ होनायखौ नुनो मोनो माखासे बिथिंआव मानोना जाय फालांगिखौ आं मावनो सानदों बे फालांगिखौ आंनि आंनि न खाथिनि बा जोंनि गामिनि गुबुन सुबुङानो गिबि सिगांनिफ्रायनो मावनानै दंखायोमोन बिथाङा दा बिनि थाखाय बिथाङा बे फालांगिखौ आंखौ खालामजानो बादों जायनि थाखाय जोंना इसे मोगा मोगि जालायनाय फैदों फालांगियाव आरो भारताव फालांगिखौ जुदि थांना थाहोनो फसंथानै लाखिनोब्ला गोबां मावखुलिफोरजों जोङो सोमोन्दो लाखिनांगौ जायो बा सरकारि सरकारि माखासे एजेन्सिसफोरजों थाय आप लानांगौ जायो बा आंनि फालांगिनि माखासे मुवा बेसाद जेनबा बेफोरखौ आङो गलायाव बा जेरावबो आङो एदभार्तायज बा बेबायदि होनानै आङो मिथिहोनांगौ जायो जायनि थाखाय भारताव फालांगिया सुंथानो एबा माबानो गोब्राब जाया